میں کپڑے دھونے کے لیے عموماً واشنگ مشین کا استعمال کرتا ہوں اگر بجلی یا پانی دستیاب نہ ہو تو ہاتھ سے دھونا پڑتا ہے ہاتھ سے دھونے کی صورت میں میں ایک بالٹین پانی جمع کر لیتا ہوں پھر اس میں کپڑے کو بھگو دیتا ہوں جس سے پانی کم ضائع ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ کپڑے جمع کر کے ایک ساتھ دھوئے جائیں تاکہ کپڑے بار بار پانی استعمال نہ کرے کپڑے دھونے سے پہلے انہیں بھگو لیتا ہوں تاکہ آسانی سے میل نکل جائے میں کم سے کم پانی میں صابن یا ڈیٹرزنٹ ملا کر کپڑوں کو دھوتا ہوں صابن لگانے کے بعد کپڑے کو زور سے رگڑنے کے بجائے نرمی سے دھوتا ہوں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو صفائی کے بعد ان کپڑوں کو صاف پانی میں دوبارہ اچھی طرح دھو کر نکال لیتا ہوں مست مشین استعمال کرتے ہوئے میں ایککو موڈ کا انتخاب کرتا ہوں تاکہ پانی کی بچت ہو کپڑے کو نچوڑنے کے بعد انہیں دھوپ والی جگہ پر سوکھا لیتے ہیں اگر بارش ہو اور ہوا ہو سردی کا موسم ہو تو میں کپڑے ہوا دار کپڑے میں خوش ہو ہونے کے لیے رکھتا ہوں گرمی میں سورج کے تیز دھوپ کے مدد سے کپڑے جلدی خشک ہوتے ہیں سردیوں میں کپڑوں کو پنکھے کے قریب سوکھاتا ہوں لیکن بجلی کا ضاٮٔع نہیں کرتا اگر زیادہ کپڑے ہو تو میں انہیں ترتیب سے سوکھانے کے لیے رسی پر فاصلے سے لٹکاتا ہوں میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ پانی بہتا نہ رہے